आं संनाय खावनायखौ मोजां मोनो आं उन्दैनिफ्रायनो खस्थ' खालामनानै मावनानै जाहोबोबाय आबै आबौमोनखौ बिमा बिफाफोरखौ आरो आं उन्दै समाव बिराद खस्थ' मावनानै जाबोखादों आरो आं दासिमबो खस्थ'यैनो मावनानै जानाङो आरो मालायनाव बखालि थायै थायै बिमा बिफाखौ जाहोबोबाय बेफोरबायदि मावनानै जाहोबोदों आरो लोगोफोरा दखान होबा आं होफानो लुबैयो गोसोआव ओमफ्राय आं होनाय जायाखै